मुंहिंजे भरिसां हिकु धनलक्ष्मी जो दुकानु आहे जाते सॼा कला जा सामान मिलंदा आहिनि ऐं स्टेशनरी जा मिलंदा आहिनि सॼा सामान उतो ई असां वठंदा आहियूं ऐं कला ऐं शिल्प में मां सुठो आहे मुंहिंजो हथ लेकिन कम जे हलंदे एॾो त न समय निकिरी पाईंदो आहे पर जॾहिं मौक़ो मिलंदो आहे त ड्रॉइंग या कला कंदी आहियां त उन में मूंखे फैब्रिक कलर्स सुठो लॻंदो आहे या कंहिं लटे ते पेंटिंग करणु हूंदो आहे फैब्रिक कलर्स सां या काॻर ते जीअं एक्रिलिक कलर्स सां पेंटिंग करणु उहो सुठो लॻंदो आहे ऐं मां एक्रिलिक फैविक्रिल कलर्स यूज़ कंदी आहियां जीअं और उहे फैविक्रिल जा सुठा हूंदा आहिनि कलर उन्हनि जी सॼी सामग्री इस्तेमालु कंदी आहियां कलर करण में